हेल' ओ

अ हागोन दे दाथ' जों मिथिया इखो माबायासो मिथिगो

लाना फै

अ दे लाना फै लाना फै

एथ' दा खमायनो हाया

बेलेग लांनो हागोन दे दा

अ दे लांनो हागोन गोदोर गैयाब्ला फिसाखो लांनो हागोन दे

अ लांनो हागोन अ जागोन दे

अ

गाबोन लांफैनो हागोन दे अ अ अ